हमर लोकके रसोइघरमे जे विशेष रूपसँ यूज करल जाइ छै ओ छै कैटल जे सुबह सुबह पानी गरम करैमे या फेर दूध गरम करैमे चाइ गरम करैमे चाइ बनाबैमे ई सबमे काम आबै छै आओर की कहै छै कभी कभी तऽ हमलोक मैगी भी बना लै छिए आओर जरूरीमे रहै छै तऽ एगो इण्डक्सन इन्डक्शन जे इलेक्ट्रॉनिक जे लाइनपर चलै छै ओहिपर हमलोक खाना बना लै छी आओर प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर कि होइ छै कि जैसे सारा सब्जी काटि देलिए प्याज उआज ई सबके फ्राइ करिके एके बारमे ओहिमे सब सामग्री डालिकऽ सब्जी उब्जी सब डालिकऽ सीटी लगा देलिए तऽ ओ एके बारमे बनि जाइ छै ओकरे हमलोक यूज करै छिए प्रेशर कुकरके